हेलौ दखानि आदा आङो नोंनाव मोनबा आइटेमनि अर्डार खालामदोंमोन ना माथो मोनथामल'सो मोनफैबाय सावमिन ओमफ्राय सिंग्राखौ लाबोफायासै माथो आरो दैखौबो हरफायासै माथो दसे उनाव हरफाफिननो हागोन ना मा मा बाराव दखानखौ खुलियो अ' आदा ओमफ्राय सानसेयाव बेसेसो अर्डार खालामनो हायो दे खबरफोरा मोजां बा जेरै अर्डार खालामदों बिदि थाब थाबनो हरनो हाबासो कास्थ'माराबो एसे बारायगोन ना जोंना सानफ्रोमबो बिदिनो मिथिं जाबाय थायो नांगौ बानो नोंनाव अर्डार खालामहरबाय थागोन आदा ओंखायनो जोंनो मोजां मोजां जेरै बिहरनाय बादि अर्डारफोरखौ हरबानो हाबाय दे आदा होमबा अर्डारखौ दसे उनाव थाबनो हर हरफिनदो दै सावमिन आरो सिंग्राखौ बावथारनाङादे आदा